मछली पकड़ने के लिए हम लोग काठ के नैया बनाके रखते हें छोटा छोटा तो उस पर दो आदमी चार आदमी चढ़के जाता है गंगा जी में जाल रहता है उसी पर से गंगा जी में जाल गिराते हैं मछली पकड़ा जाता है उ उसको लेके आते हैं तो बज़ार उसको भेजा जाता है और कोई ख़ास विशेष तरह के तो नाव नहीं है काठ की नौवा ही उसमें विशेष तरह से चढ़ाता है काठ के नऊवे नाव ही चलती है अधिकतर और दूसरा तो नहीं है व्यवस्था यहाँ मछली पकड़ने के लिए मुख्य तरह से काठ के नाव ही रहता है उसीसे पकड़ा जाता है उस पर जाल लेके अपना दो चार आदमी रहता है गंगा जी में जाल गिराया मछली पकड़ा गया मछली लाए उसके बाद किनारा में आया किनारा मैने तो उसको अपना रखें उठाके व्यापारी आया बज़ार गया यही सब किया जाता है कोई खास विशेष प्रकार की तो नाव नहीं होती है उसके लिए वही छोटी मोटी नाव रहती है लकड़ी की उसीसे काम होता है और कोई विशेष तो उससे विशेष प्रकार की नाव यहाँ नहीं चलती है छोटी नाव से ही काम चल जाता है विशेष नाव की ज़रूरत यहाँ नहीं पड़ता है बड़े बड़े नावों के लिए तो बड़े बड़े जगह चाहिए यहाँ वही सब छोटी मोटी नाव से काम चलता है उसीसे काम होता है मछली पकड़ा गया रात भर लोग मछली मारता है सुबह में आया अपना ले गया ऊठाके व्यापारी ले गया बज़ार जाके अपना बेचा यही सब होता है